ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو آ گئی آ گئی آئی ہلو آپ لکھنوی ڈھابہ سے بات کر رہے ہو مجھے ڈشیز چاہیے تھیں میں اپنے یہاں دو گھومنے آئی ہوئی تھی تو مجھے بہت لوگوں نے بتایا کہ لکھنوی ڈھابہ بہت فیمس ہے میرے دوست کی پارٹی ہے تو اس بار میں چاہتی ہوں کہ اچھی کوالٹی کا اور اچھا کھانا لوں تو یہ لیکن ہاں جی ہاں جی ہاں ہاں جی ہاں جی ہم نے بہت سنا ہے آپ بہت تعریفیں بھی ہوتی ہیں کہ بہت اچھا ہے لکھنوی ڈھابہ تو مجھے یہاں ڈشیز چاہیے تھیں پانچ چھ جنوں کا کھانا چاہیے مجھے تو مجھے گلاب جامن چاہیے لڈو چاہیے رس ملائی چاہیے اور لکھنوی ٹائپ بریانی چاہیے بس مجھے یہی چاہیے اور پانچ جنوں کا چاہیے مجھے یہ ہاں جی پانچ ہی چاہیے مجھے

فائیو اچھا تو بریانی کچھ زیادہ ہی پرائزی نہیں بول دی آپ نے پانچ ہزار اچھا اوکے اور یہ گلاب جامن لڈو اور رس ملائی کتنے کا پڑ جائے گا

تو کتنا خرچ ہو گیا آپ اچھے سے کریں اس کی کوالٹی مطلب اچھا ہو کہ سب کھا کے کہیں ہاں جی ہاں جی سنا تو ہے بہت فیمس ہے یہ لکھنوی ڈھابہ مجھے کل شام تک چاہیے کل شام میری پارٹی ہے ان کا کب تک مل جائے گا یہ اوکے اوکے